हलो मां मुकेश केवलानी ॻाल्हायां पियो मुंहिंजी गाॾी आई आहे तव्हां जे गैराज में ठहण लाइ गाॾी मुंहिंजी जेको आहे ॿो ॿ हज़ार अठारह मॉडल आहे

न न मुंहिंजी मारुति एट हंड्रेड नाहे उहो तव्हां जो हू आहे ब्रेजा गाॾी आहे जी जी त उन में कुझु हा उनी में उ ॻाढ़े कलर वारी जेकी आहे ॻाढ़े कलर वारी हा जी जी त उहो ई उन में थोरी सी प्रोब्लम्स कुझु हुयूं त उन लाइ त इन लाइ मोकिली हुई तव्हां जे गैराज जो ॾाढो नालो ॿुधो हुयो तव्हां वटि कमु सुठो थींदो आहे तव्हां केरु ॻाल्हायो था जी जी हा तव्हां जो नालो ॿुधो हुयो तव्हां सां ई ॻाल्हाइणो बि हुयो मूंखे कि तव्हां सां डाराएक्ट ॻाल्हि थी वञे त ॾाढो सुठो लघंदो त तव्हां सां ॻाल्हायो थी वियो त हीउ बढ़िया ॻाल्हि थी वई मुंहिंजे लाइ हाणे थोरो मां बि जी जी जी अच्छा इंजन अथसि मतिलबु अच्छा अच्छा कार्बरेटर उहो ई मां ॾकी वियमि तव्हां इंजन जो नालो खणो मां चयो नईं गाॾी कीअं जी जी हा मतिलबु सर्विस थींदी सर्विसिंग थींदी न हो त सम्झो तव्हां हा ठीकु आहे और थोरी ॿी बि प्रोब्लम हुई कुझु बब्लिंग वब्लिंग बि हुई चक कुझु पिछले चकनि में त थोरो सो जी जी हा त हो थोरो नमूने कराए रखिजो थोरो सो एक्चुली हलिको सो उन में डेनटिंग जो बि कमु आहे त हो हो बि तव्हां वटि सुठे नमूने थी वेंदो आहे ॿुधो आहे त हो थोरो न न थोरी सी आहे खाली उहो काको खणी वियो हुयो गाॾी त किथे सटाए आयो आहे त उन खे थोरो सो जी जी त उन खे मतिलबु थोरो सो हलिके नमूने कराए करे थोरो सो कराए ॾिजो थोरो सो ऐं बाकी जेको ब्रेक व्रेक थियो त ब्रेक व्रेक थोरो सुठे नमूने सही कराइजो जी काको बि गाॾी हलाईंदो आहे उहो बाकी इहो हिन में लम सम घणो इस्टीमेट अची वेंदो भइया जी अच्छा न बाकी चकनि वकनि में त कोई अहिड़ी शइ नज़र नथी अचे वॾो पार्ट खाली बब्लिंग ई आहे हा ठीकु जी जी थोरो हिकु थोरो इस्टिमेट मिली वञे आहे त थोरो सो प उन हिसाब सां वरी मां इंतिज़ामु अच्छा न उहा ई वरी पोइ उन हिसाब सां ई वरी न त वरी सॼा कम हाली न कराए करे कुझु कम करायां कुझु पोइ करायऊं न त वरी थोरो बजट खां वरी ईअं ॿाहिरि वेंदो हली न मुखी व्यास खे सुञाणंदा हूंदव तव्हां श्री हंसराज राजपाल जी खे हा मुखी साहब खां चए त चवाए वठांव थोरो ॾिसी वठो रेट ॿेट जी जी जी न न उहो त ख़ैर हाणे नालो तव्हां जो कॾहिं पंहिंजी मुलाक़ाति न थी आहे बस बाकी बस ईअं त नालो ॿुधो आहे जी जी अच्छा अच्छा हां हां हां अच्छा बाकी इन में थोरो क्लेच व्लेच बि चेक कराए रखिजोसि थोरो सो जे मतिलबु किथां जे कोई शइ मां भुलिजो हुजां त मतिलबु छॾाइजी न वञे वरी छो की बार बार छा आहे टाइम न मिली पवंदो आहे न दा हा छो जो गाॾी बार बार वरी को शइ मां भुलंदो हुजां घटि में घटि तव्हां ई ॿुधाए रखंदो के हा हिन में हीअ बि न ठीकु आहे भइया ठीकु आहे तव्हां ध्यानु ॾिजो बस बाकी त हाणे तव्हां वेठा ई आहियो थैंक यू जय झूलेलाल